हाँ हलो सर मैं जय माता दी रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ जी आप क्या जय माता दी रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं सर हमें आपके यहाँ से कुछ ऑर्डर चाहिए थी सर आपके यहाँ क्या शाकाहारी भोजन मिलता है जी सर तो हमें आपके यहाँ से कोई ज़्यादा आर्डर नहीं सिर्फ पूरी और सब्जियाँ चाहिए थी तो सर इससे हाँ पूरी और सब्जी सर हमें यह पूरी और सब्जी आठ लोगों के लिए चाहिए थी लगभग दस प्लेट चाहिए थी यस सर सर क्या आप आप एक दो वैराइटी के बारे में मुझे समझा सकते हैं और थोड़ा सा रेट का भी मुझे जानकारी बताते रहिएगा

अच्छा सर इसका कॉस्ट थोड़ा बता दीजिए पर प्लेट और सर क्या इसमें हाफ प्लेट की भी कोई सुविधा है अच्छा जी सर और आपके यहाँ के कुछ डिलेवरी चार्जेस भी है क्या जो आप अपने होटल से हमारे स्थान तक पहुँचाने में चार्ज करेंगे सर हमारा घर तिलकाटन शक्ति नगर में मौजूद है जी सर आपके यहाँ की डिलीवरी चार्जेस और सब्जी की सुविधा बहुत ही अच्छी है और कीमत भी बहुत अच्छी है सर परंतु मुझे थोड़ा सा आप पूरियों के बारे में बता सकते हैं कि एक प्लेट में कितनी पूरियों आती है अच्छा एक्स्ट्रा चार्जेस क्या हैं सर आपके यहाँ पूरियों की अच्छा जी सर तो ठीक है सर तो आप हमारे स्थान तक क्या अभी एक घंटे के अंदर अंदर हमारे ऑर्डर को पहुँचा सकते हैं जी सर धन्यवाद सर